हम जे छै से पढ़ाइ लिखाइ करैके अलावा गाइओ मालसब राखै छी हमरालग दुइ गो गाइ अइ दुइ तरहके गाइ अइ एगो जर्सी अइ एगो देशी अइ तऽ हमर ई हिसाबसँ रूटीन छै जे हम भोरे सवेरे सुतिकऽ उठै छी पाँच बजे पहिने गाइके बाहर कऽ दै छी लादिपर सानी लगाबै छी सानी लगा देलहुँ तकर बाद फेर गोबर तोबर उठाबै छी गोबर उठेलाके बाद गाइके पहिने एक डोल पानि पिएलहुँ तकर बाद हम चलि गेलहुँ घास आनैलए खेत हम ओतहि घास काटिकऽ राखै छी तकर बाद पिताजी आबैए ओ घास लेने आबैए घर फेर हम पाछासँ घर आबै छी घर अएलाके बाद फेरो ओ घास जे अनलहुँ रहै ओकरा कुट्टी काटलहुँ फेर गाइके मिलेलहुँ ओ सानी जे बचल रहै छै ओहिमे तकर बाद ओ सबटा सानी खा लैए फेर गरमीके समयमे हम ओकरा मोटर चलाकऽ नहा दै छी दुनू टाके तकरा बाद हम ओकरा फेर घरमे बान्हि दै छी साँझ जहन होइए तखन फेर ओकरा सानी तीन बजे सानी लगाबै छी अहिओ गाइओ राखैमे कम भीड़ नहि छै दुइ आदमी हम दुनू बापुत हर समय लागले रहै छी सात जहन बजैए तखन भरि दिनका मेहनति चारि लोटा दूध एकटा दैए चारि लोटा दूध एकटा दैए जाहिमे एकटा गाइके दूध तऽ बेचिए दै छी एकटा गायके दूध हम घरमे अपना खाइलए राखै छी जहाँ तक ई गाइओमे कम भीड़ नहि छै गाइओ राखब सबके वशके बात नहि छी राखि तऽ सब लैए लेकिन ओकर मेन्टेनेन्स नहि कएल होइए हमर गाइके घरमे मच्छरदानी से लागल अइ पंखा से अइ गाइ लग तऽ आदमीके जीवनयापनके लेल एकटा चीजसँ तऽ काज चलैवला नहि छै दुइ टा तऽ करैए पड़ै छै तीन टा जतऽ तक महगाइ तऽ सब देखते छिए एखुनका एहि दुआरे गाइओ मालमे कम भीड़ नहि छै